हँ हम अहाँके सुपौलसँ बाजि रहल छी आओर हमरा अहाँके से दस प्लेट किछु पाहुनसभ आबि रहल छथि आओर दस प्लेट मने थाली कहियौ भोजनके हमरा आवश्यकता अछि आओर हमरा ई चाही एहिमे हमरा अहाँके से अपन मैथिल भोजन चाही आओर विशेष कए कऽ हमरा माँछ भात चाही ठीक ने अच्छा प्रति पीस अहाँ कतेक थालीपर लेब रुपैआ इहो अहाँ कहू अच्छा तऽ ठीक छै अहाँ हमरा से घर पहुँचा देब हँ आठ आओर दसके बीचमे हमरा अहाँ पहुँचा देब अच्छा राति भऽ जायत तऽ ठीक छै अहाँ हमरा आठ बजे राति तक पहुँचा देब ठीक छै ने धन्यवाद अहाँके